हांवें नू हुडी ऑनलायन ऑर्डर केल्ली फ्लिपकार्टाचेर पूण ती कितें जाली म्हाका कलर वेगळो येयलो तो जो हांवें सांगलेलो तो येयलोच ना नंतर म्हाका अशें एक्सचेंज करपाक जाय पयली हांव फस्ट एपार वतले थंय एक्सचेंज ऑप्शन आसा काय पळोवपाचें आनीक मागीर मागीर एक्सचेंजाक घालतलें मागीर तेंचें कंडीशन पळोवपाचें की कितले म्हणजे ते हुडी एक्सटींट जाता काय ना ते कलर डिफरंट येयला न्ही म्हणून तो म्हाका एक्सचेंज करूंक मेळटा काय ना तें पळोवपाचें मागीर ते अशे मागता न्हू फोटो म्हणजे खरेंत तुका तो सांग आमी आपणे तुमी ऑर्डर केलो तो कलर येयला काय ना तेवूय मागीर रिसिप्ट मागता जावं कलर फोटो धाड म्हणून ते प्रूफ मागता तेन्ना हांव ते मागीर फोटो धाडटले आनी तेंचे रिसिप्ट आसता तिवूय अशे क्लिक करून धाडूंक मेळटा न्ही आनी लास्ट मागीर कितले दिसा पर्यंत ते एक्सचेंज करपाचे तेवूय आसता तेंचे विदीन सेवेन डेज तशे किदें आसता ते ते पळोवपाचे